हैलो हाँ कहिये की कहए मैथिलीमऽ अच्छा हँ सिखाय देबै कोइ दिक्कत नै छै मैथिलीमे सिखाय देबो थोड़ा वक्त दै लेऽ पड़तौ थोड़ा धियान रियाज करय लेऽ पड़तौ

हँ हँ सुनेबै कैले ने सुना सकै छी अच्छा ठीक छै पिया बिनु सेज मोर हो रामा पिया नहीं आये पिया बिनु रामा पिया नहीं आये पिया नहीं आये हो रामा पिया नहीं आये हो रामा नहीं आये पिया बिनु सेज मोर ओ रामा पिया नहीं आये पापी पपीहा पिया पिया बोले पापी पपीहा पिया पिया बोले हँसत करत विष देखू हो रामा पिया नहीं आये पिया नहीं आये पिया बिनु सेज मोर हो रामा पिया नहीं पिया नहीं आये हो रामा पिया नहीं आये हो रामा पिया नहीं आये अच्छा हँ हँ सिखाय देबो लेकिन तोरा ध्यान दै लेऽ पड़तौ रियाज करऽ लेऽ पड़तौ एकरापर टाइम दै लेऽ पड़तौ मैथिली गीतकऽ दिलसऽ गाबै लेऽ पड़तौ ई नै अएँऽऽऽ हँ हँ तोरा साथ आओर भी कोई अगर मैथिली सीखै लेऽ चाहै छौ मैथिली गीतऽ तऽ ओकरा भी लेते आ हमरा मैथिली बोलैमे मैथिली गीत गाबैमे आओर मैथिलीकऽ कल्चर के प्रोत्साहित करऽमे हमरा बहुत अच्छा लागै छै हमे चाहै छी लोकके सिखै ऐ हमरा बहुत बढ़िया लागै छै सिखाबयमे ठीक छौ ठीक छौ आओरो केओ